हय अशें पुस्तक आसा जें वाचपाक सुरू केल्ले तेन्ना म्हाका आवडूंक ना जेन्ना तें सोपोंक येयलें तेन्ना म्हाका तेचे बद्दल खूब आदर आनी निर्माण निर्माण जालें तें म्हटल्यार द कायट रनर खाली डोर खाली डोस लोणचें पुस्तक आशिल्लें जें अफगानिस्तानातल्या एका भुरग्याचेर आदारीत आसा आनी अफगानिस्तानाची जीं हांयेंन तेचेर तांचे कशें अत्याचार जातात तांचे एकंदरीत जिवीत कशें तरेन लोक आसतात आनी तांची विचार सर्णी तांची लेंगीक लेंगीक आवड निवड लेंगीक छळ कशें जातात तांचे कडेन कसल्या तरेचे समाजीक असमाजीक तत्वां आसा ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका त्या पुस्ताकन पळोवपाक मेळ्ळिल्ल्यो वासता आसतना एकदम सादे आनीक अशें कुचित्री अशें विचार आसात पूण जें ना एकंदरीत कळ्ळी कादंबरी सोंपपाक सोंपपाक येता तेन्ना तातूंनसून त्या कादंबरीचे म्हत्व कळटा ताचें कारण कळटा आनी एकंदरीत त्या मनश्या विशीं त्या लोका विशीं तांच्या समाजा विशीं आदर निर्माण करता तांचे खातीर कितें करू शें दिसता आनीक मन चुचूरता आनी हाका लागून म्हाका हें पुस्तक आवडलें अशें हांव म्हणू शकतां